اتر پردیش جو ہندوستان کی بڑی ریاست ہے اس میں بہت سی فصلوں کا اتپادن ہوتا ہے بہت سی فصلیں ہوتی ہیں خاص طور پر گیہوں چاول اور گنا جس سے چینی بنتی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ مکئی اور کپاس بھی کافی ماترا میں کافی مقدار میں پیدا ہوتی ہے اور یہاں پر عام طور پر پولٹری فارم مرغی فارم اور ایسے ہی بھینسوں کا اور گایوں کا یہ بڑے بڑے پولٹری فارم ہیں اور یہاں پر بڑی بڑی ڈیریاں ہیں جن کے ذریعے سے لوگوں کو دودھ بھی مہیا ہوتا ہے تو اتر پردیش کا ہندوستان کی ترقی میں خاص طور پر ایک نمایاں اور اہم کردار ہے جس سے انکار کی کوئی کنجائش نہیں ہے